एगो तेइस तारीख़ बहुत बढ़िआँ दिन रहय ओय दिना बहुत किछु जेना नया नया चीज़ सीख़ैके मिलल तेइस मेइक तेकर बाद अहाँके भए गेल छब्बीस अप्रैलक हमर जन्मदिन भए गेल तेकर बाद एक जूनके भए गेल हमर पापाके जन्मदिन तकर बाद अहाँके सत्ताइस जूनक भए गेल हमर मम्मीके ईसभ ख़ास दिन अछि हमरा लए हमर एगो टीचर छै हमर एगो मनपसंद टीचर छै मैथ्सके तऽ ओकरो जे छै बर्थडे परै यऽ सत्ताइस अट्ठाइस तारीख़के सत्ताइस अट्ठाइस फ़रबरीके शायद तऽ बढ़िआँसॅं हम ओकरा दिमाग़मे नहि आबि रहल छै लेकिन ईसभ हमरा लए बहुत बढ़िआँ दिन रहै